जय झूलेलाल हा मां बि अहिड़ी किताबु जो अध्यन कयो आहे जिन मुंहिंजे दीमाग़ु खे चैलेंज कयो आहे हिन किताबु जो नालो अठेतालीह लॉस ऑफ पावर आहे यानी फोर्टी एट लॉस ऑफ पावर हीअ किताबु हिकु अंग्रेजी नॉवल आहे हिन किताब में ताक़त जा अठेतालीह लॉ ॿुधाया विया आहिनि जिन जो प्रयोग करे मानव पंहिंजे जीवन में काफ़ी अॻियां वधे सघे थो ऐं पंहिंजे जीवन में सुधार आणे सघे थो हिन जो इन में कुझु जो लॉ आहिनि हो मां तव्हांखे ॿुधाए थी सघियां जीअं पहिरों लॉ आहे की माण्हू खे कॾहिं बि पंहिंजे गुरूअ खां अॻियां निकिरणी कोशिशि न करिणी खपे अर्थात पंहिंजे गुरुअ जे मार्ग दर्शन में पंहिंजा कार्य करणु खपे जे माण्हू पंहिंजे गुरूअ खां अॻियां निकिरण जी कोशिशि करे थो या पंहिंजे गुरूअ खे मात ॾियण जी कोशिशि करे थो त हुन माण्हूअ खे कबए बि कॾहिं बि जीवन में सफलता कोन्ह थी प्राप्त थिए हिन में ॿियों लॉ आहे की माण्हू खे कॾहिं बि पंहिंजे मित्र हो परममित्र हो हुन ते वधीक भरोसो न करिणो खपे कीअं माण्हू पंहिंजे दुश्मननि खां कमु निकारे थो सघे और कीअं हू पंहिंजे जीवन में अॻियां वधे सघो थो हिन प्रकार जा जो लॉ आहिनि हुअ हुन किताबु में ॿुधायां विया आहिनि हा मां हिन किताबु जी चर्चा पंहिंजे मित्रनि सां पंहिंजे परिवार में कई आहे हीअ किताब माण्हू खे काफ़ी मोटिवेट करण वारी आहे काफ़ी अॻियां वधाइण वारी आहे ऐं काफ़ी हद तक माण्हूअ में सुधार करण वारी किताबु आहे पोइ हर कंहिंखे हीअ किताबु हिकु वारी थो पढ़णी ई खपे हीअ लाइफ जा सक्सेस जा अहिड़ा रूल इन किताब में लिखिया आहिनि जे असांजे असांखे अॻियां वधाइण में असांजी मानसिक सोच खे परिवर्तनु करण में काफ़ी हद तक पंहिंजो महत्वपूर्ण भूमिका अदा था कनि धन्यवादु